सासे बोराय मानसिनो एथिएमनिफ्राय रां दिहुननाय राहाया जाहैबाय मानि खुगाजों खोन्थायोब्ला बोराय मानसि एबा बुरै मानसिफ्राथ' बुजिनाय नङा बिसोरखौ एथिएम सिम लानानै थांनानै मानि फ्रेकथिकेलि देखायोबा बिथांमोना बांसिन बुजिगोन मानो होनोबा जों बेखौ एथिएम मेसिनाव थुयै थुयै मा खालामनांगौ मा खालामबा मा जागोन बेखौ जोङो मानि देखायोबा बिथांमोना थाबसिन बुजिगोन आरो रोंगोन आरोखि आरो मानि दानि जुगावथ' जेनेबा मर्दान जुग जाहैबाय दा जेसेबां गोदोनिफ्राय मानि फैयै फैयै दा मर्दान जुगाव हाय एथिएम निफ्राय एथिएम खार्द जों फैसा दिदुननाया गोरलैसिन जाहैबाय मानि बेंकयाव थाङोब्ला बेंकयाव हाय एसेबां गोलाव लायन जानांगौ आरो बाव बोराय मानसि फुङाव थांनाय फैनाय मानि दिगदार जायो बेनिखायनो मानि एथिएम खार्दजों बखनायनि बारै सोमोन्दै मिथिनाया गोनां आरो मानो होनोबा गुबुन मानसिखौ बेसे मोननो गुबुन मानसिखौ जेन'बा सोरखौबा फोथायनानै एथिएम खार्दफोरखौ हरनानै बिहरफायोबा आरो बै मानसिया फिन खर्डफोरखौ माेनथिनानै बा थगायनानै गावसो बख'नानै लाजोबनानै बोराय मानसिनो फैसा हैया लासेनो थगायनोबो हागौ बेनिखायनो मा बोराय मानसिनि थाखायथ' मानि गोनांथार आरोखि दानि जुगाव हाय मानि गोदान जुगजों लोगोसे मानि सरजाब फानानै बुजिनो हानाय मानि रोंलांनाया मोजां आरो